غازی آباد میں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں اور کالجز بھی بہت زیادہ ہیں اور اسکول پرائیویٹ اینڈ گورمنٹ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن پرائیویٹ اسکول کی فیس کافی ہائی فائی ہے جو بچہ پڑھنا پڑھنا بہت چاہتا ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا جیسے کہ سرکاری اسکول میں فیس لینے لگے ہیں کچھ کچھ زیادہ بہت ہی زیادہ لینے لگے ہیں سرکاری اسکول میں فیس جیسے کہ ہم سرکاری اسکول میں جاتے ہیں کہ بچہ پڑھ جائے جیسے کہ بہت زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ سرکاری اسکول کی فیس بہت کم کردی جائے لیکن پرائیویٹ اسکول کی بھی اتنی ہے تو سرکاری اسکول کی بھی اتنی ہے